टेक्नोलॉजी जैसे हो गए मोबाईल फ़ोन पहले के दिनों में हम किसी से बात करने के लिए तरसते थे तड़पते थे क्योंकि हमारे पास कोई भी मोबाईल फ़ोन नहीं था हमें चिट्ठी लिख कर भेजना पड़ता था वह सात दिन दस दिन से पहुँचती थी या पहुँचती भी नहीं थी पोस्टमैन के वजह से अगर पोस्टमैन अच्छा है तो उसे पहुँचा देता था समय से और नहीं अच्छा तो नहीं पहुँचा पाता था या वो चिट्ठी ख़राब हो गई पानी में भीग गई कुछ भी हो सकता लेकिन आज मोबाइल के मदद से मोबाइल की मदद से हम दो मिनट में कॉल कर सकते हैं घंटो से घंटो बात कर सकते हैं और मोबाइल के मदद से हम दुनिया भर की सारी इनफार्मेशन निकाल सकते हैं किसी से भी विडियो चैट कर सकते हैं विडियो कॉलिंग कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आज की डेट में लोग रह नहीं सकते और इससे हमारे टाइम पास भी होता है हमारे जीवन बहुत सरल हो गया और ट्रैक्टरों के वजह से जैसे की पहले के जमाने में दो गाय को लेकर जो गाय आदमी के रूप में हो उनसे हल जोतवाते थे उससे हम भी साथ में जोतवाते थे तो हमारा भी समय बर्बाद होता था हमें भी कष्ट होता था हम भी थक जाते थे लेकिन ट्रैक्टरों की मदद से वह बहुत जल्दी से लोहे के चाकू जैसे चीज़ लगे हुए रहते हैंं जल्दी से हल जोता जाता है ट्रैक्टरों की मदद से हम कोई भी सामान यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं